ओह आं दिनै आं आं दा रावबो गैयै समाव ओंखाम ओंख्रि संना जायो रावखौबो मोनस्लाबैखाय आङो आलासि जाहैनाय बा दस्रायाव थांनायफ्राव आं हारसिङै संना जानाङो आलु एरि बायदिसिना हानानै आंनि जानायफोरखौ मोजाङै मोजां संना जायो आरो नखराव मानसि गैयाबालाय संना जायाबा बोरै जानो आं बिदि सान्नानैनो मैगं एरिफोरखौ संना जायो संनाय संनायफ्रा आङो हाल्दै मस्ला संख्रि बानलु हाल्दै मस्ला होयो बेफोरखौनो संनानै जायो आं आं

मा जागोन मा मागोन मोनो हारसिङै आख' फिख' संनायफ्राव उसुबिदा जाया आङो हारसिङै हारसिङैब्लाबो बेदर बेदरफोर संना जायो ना ओंखाम ओंख्रि आलु खफि संना जायो संना संनाय सं संनाय खावनायाव आङो जेरैबो हाजोबो गावनि जानाय खिनिखौ गो गोसोबादि संना जानो हायो आखा फाखानो फिसाफोरनोबो आङो संना जाहोनो हायो गथ' गथाइ जा जानो बिनायाव जानो होयो आङो जा दं